सरकार गी साढ़े ग्रां आस्तै कोई बी गड्डियां लाना चाहि दियां इ'यां सानूं सानूं गड्डी लैनै आस्तै दूर ग्रां जाना पौंदा उद्धर दे एरियै च सारे ग्रां ग्रां च गड्डियां आंदियां लेकिन साढ़े ग्रां बिच्च गड्डी हैन्नी आंदी ते सरकार गी सानूं में एह् कैह्ना चाह्न्नी आं कि साढ़े ग्रां बिच्च गी गड्डी आनी चाहिदी सानूं कैह्ली पंज दस मिंट इ'यां दुए ग्रां बिच्च सानूं चलियै जाना पौंदा इ'यां साढ़ा पंद दस मिंट टाइम वेस्ट होंदा साढ़ा इ'यां साढ़े ग्रां बिच्च गड्डी अवै ते अस मतलब दो मिंट पैह्लें निकलचै ते सानूं गड्डी मिली जंदी इ'यां सानूं दस पंदरां मिंट पैह्लें जाना पौंदा कि उत्थै सानूं गड्डी थ्होई जानी पर टाइम टू टाइम गड्डी बी जानी चाहिदी अगर हून जि'यां अद्धें बच्चें नौ बजे जाना होंदा अद्धें बच्चें साढे नौ बजे जाना मतलब कि सवेरै सवेरै सारें गै जाना होंदा केइयें कोल गड्डियां होंदियां केईं कोल नेईं होंदियां ते टाइम टू टाइम गड्डी होनी चाहिदी चलनी चाहिदी होर हून असें जाना नौ बजे नौ बजे जाना होऐ ते हून नौ बजे सानूं गड्डी चाहिदी कि नौ बजे साढ़ै उद्धरां दा गड्डी निकलै निकलै गड्डी निकलै फिर बंदा आई जंदा हून साढ़े इद्धर नौ बजे गड्डी चल आंदी ऐ चलो आंदी ऐ साढे नौ बजे गड्डी पर सानूं पौने नौ बजे घरा दा निकलना पौंदा पौने नौ बजें घरा दा तां निकलना पौंदा कि साढ़ी गड्डी दुए ग्रां जाइयै लगदी सानूं उत्थै जाना पौंदा पंदरां मिंट पैह्लें कि सानूं गड्डी चलियै जाना पौंदा उद्धरां केह् सानूं गड्डी थ्होई जाऽ अगर साढ़े पिंड गड्डी लग्गी दी होऐ ते सानूं एड्डै दूर चलियै थोह्ड़े ना जाना पवै अस उत्थुआं दा दो मिंट दो मिंट च गै बाह्र निकलगे ते गड्डी मिली जानी सानूं इ'यां थोह्ड़े ना कि दस पंदरां मिंट पैह्लें चली जाना जां टाइम वेस्ट होना बंदे दा अगर किसै ने पढ़ना बी होऐ किसै दा पेपर पूपर हून पेपर साढ़े होआ दे चलो पेपर ऐ अगले म्हीनै इंट्रनल साढ़े होई ए ऐक्सट्रनल साढ़े अगले म्हीनै ऐ ते फिर अगर बंदे हून कोई अगर दस बजे पेपर होऐ चलो बंदा घैंटा पैह्लें आना गै चाहिदा कालज च कि केह् होआ दा केह् नेईं होआ दा अगर साढे अट्ठ बजे गड्डी चलदी होऐ ते बंदा अस सानूं अस मतलब कि पंज मिंट गै पैह्लें निकलचै ते सानूं आटो थ्होई जाना उद्धरा दा अगर साढ़े पिंड दा थ्होऐ आटो ते सानूं अगर इ'यां गै अगर सानूं हून अगर साढे अट्ठ बजे आटो जाऽ ते सानूं इ'यां सवा अट्ठ बजे घरा दा निकलना पौंदा कि पंदरां मिंट पैह्लें चली जाचै ते सानूं आटो थ्होई जाह्ग ते इ'यां टाइम वेस्ट गै होंदा इक किसम दा में आखनीं कि साढ़े पिंड बी इ'यां गड्डियां लगनियां चाहि दियां बैसे इ'यां सानूं धुप्प होंदी जिसलै छुट्टी होंदी ते इन्नी धुप्प होंदी ते सबेल्ला जाचै ते उत्थुआं उत्थै सानूं दूर गै तोआरी ओड़दा आटो बाकी सारे पिंड दे घर मतलब कि पिंड पिंड आटो जंदा लेकिन साढ़े पिंड आटो हैन्नी आंदा साढ़े पिंड आटो कैंह् निं आंदा में इ'यै सोचदी रौह्न्नीं कि साढ़ै पिंड ऐसा केह् ऐ साढ़े पिंड आटो निं आंदा फिर इ'यां में आखनीं साढ़े पिंड दी गड्डी आटो लग्गना चाहिदा इ'यां आना चाहिदा इ'यां ते कुसै गी अमरजैंसी बी अमरजैंसी पेई जंदी कुसै गी जाने दी कुदै बी जाना पेई जंदा अगर टाइम टू टाइम आटो जंदा होऐ ते बंदे गी टाइम टू टाइम आटो जंदा होऐ ते सानूं पता हून दस बजे आटो जाना ऐ दस बजे आटो जाना ते दस बजे अस पंज मिंट पैह्लें निकलगे ते चली जाह्गे इ'यां दस मिंट दस बजे आह्ले आटो च अगर आटो जंदा गै निं होऐ दस बजे ते फिर बंदा केह् पता भला आटो थ्होना बी ऐ जां नेईं थ्होना इ'यै रौह्नी टैंशन रौह्नी कि आटो थ्होना बी ऐ जां नेईं थ्होना उप्परा इन्नी धुप्प होनी कि'यां जाना एड्डी दूर चलदे चलदे एह् ते पता ऐ अग्गें जाइयै बस थ्होई जानी पर इत्थूं पिंड दा बी कुछ थ्होना चाहिदा ना एह् तां जरूरी ऐ पिंड दा कुछ ना होना चाहिदा होर बी इ'यां होर सानूं साढ़े पिंड बी आटो लग्गी जाऽ सारे जेह्ड़े थोह्ड़े इ'यां बजुर्ग होंदे लोग उ'नें बी चलियै जाना पौंदा आटो तक केईं कोला चलोंदा केईं कोला नेईं चलोंदा ते बजुर्गैं कोल मैक्सीमम अद्धे जेह्ड़े लोकें दे गोडैं दर्द होंदी हून मेरी दादी ऐ मेरी दादी दे गोडें गी दर्द होंदी एह् मास्सा हारा निं चली सकदे कुदै जाना होऐ ते हून साढ़े घर अगर गड्डी होऐ ते बंदा अस तां लेचै नेईं होऐ ते फिर कि'यां लेना फिर ते आटो पर गै जाना पौंदा फिर कुछ स्पैशल आटो करचै तां ते साढ़े पिंड आटो नेईं ते इ'यां निं आंदे साढ़े पिंड आटो एह् ते गल्त ऐ ना कि साढ़े पिंड आटो कैंह् निं आंदे सारें पिंड आटो आंदे साढ़े पिंड आटो कैंह् निं आंदे हून अस अगर अज्ज घरा अस घर आह्ले पुछदे कि तोहानूं आटो फिर फोन करियै पुछदे कि आटो थ्होआ कि नेईं थ्होआ अगर उ'नें बी टैंशन होंदी ऐ कि केह् पता गड्डी थ्होई ऐ कि नेईं थ्होई इस्सी कि कि'यां जाना ऐ अग्गें भला टाइम दी क्लास लग्गी न्हाड़ी अगर टाइम दा नेईं पुजग एह् कालज ते न्हाड़ी क्लास मिस होई जानी ते एह्दा तांइयैं फिर मैक्सीमम अज्ज लोकें कश इ'यां बी स्कूटियां कुड़ियें बैसे स्कूटियां लेई लेदियां जेह्ड़े जादा सौखे होंदे उ'नें ते स्कूटियां लैती दियां होंदियां हून साढ़े मजदूर जिं'दे भापा मजदूर उ'नें कु'त्थां लैनियां इन्नियां इन्नियां गड्डियां उ'नें ते आटो गै जाना आटो नेईं तां पैदल चली जाह्ग होर केह् करना फिर जाने ते पौंदा गै फिर